उणिवीह जनवरी ॿ हज़ार अठ मार्च उणिवीह सौ पंजासी छह जनवरी ॿ हज़ार पंज उणिवीह अगस्त ॿ हज़ार यारहं टे मार्च उणिवीह सौ पंजासी